असां बैंक में पहिरीं कहिड़े कमु लाइ वेंदा हुआसीं त हुते हुते लाइन में बीहणो पवंदो हुओ पर अॼुकल्ह इंटरनेट जे करे मोबाइल ते सभु कमु ऑनलाइन असां घरु वेठे करे सघंदा आहियूं